नमस्कार नमस्कार मैम बताइए अच्छा अच्छा कितना एरिया रहेगा पच्चीस सौ चाहिए अच्छा अच्छा तो कौन कौन सा मतलब वो लगवाना है जो है डेकोरेशन में जैसे कि हाँ हाँ जैसे कि आपका जो है सिल्वर गोल्डन ठीक है और भी कई चीज़ें होती हैं जैसे कि ठीक है तो आपको जो भी लगवाना है हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो मतलब गुलाब का रहेगा और भी कोई रहेगा गेंदे का अच्छा अच्छा हो चलिए ये हो जायेगा और भी कोई चीज़ रहेगा उसमें केवल गुलाब और गेंदे का रहेगा अच्छा अच्छा तो हाँ हाँ अच्छा तीन दिन रेगुलर जो है अच्छा अच्छा तीन दिन हाँ हाँ हाँ हम हाँ सुबह बीस तारीख को अपने वर्करों के साथ में आएंगे जो है ठीक है और इसमें जो है लगभग एक खर्चा आपका पच्चीस सौ एक एरिया बताई हैं ना जो है तो पच्चीस सौ एरिया में आपका ज़्यादा नहीं लगेगा वैसे लेकिन फिर भी आपका तीन दिन का है ना जो है तो तीन दिन का नौ दस हज़ार रुपए बैठेगा अरे कम हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है दो चार पाँच सौ रुपए कम हो जाएगा ये थोड़ी ना जितना आपको बता दिए उतना ही नहीं रहेगा हम ताज़े ही फूल लगवाएंगे सुबह देखिए आपका जैसे कि जो है दोपहर में रहेगा या शाम को कार्यक्रम का अच्छा नहीं हमारा कहने का मतलब था जो फूल लगेंगे वो तो मतलब जो है दोपहर के बाद ही लग पायेंगे क्योंकि सुबह के उसमें लगाएंगे तो शाम तक वो मुरझा जाएंगे तो उनको मतलब थोड़ा धूप से और हर चीज़ से बचा के रखना पड़ेगा फूल का काम जो है वही शाम टाइम रखा जाएगा जो है ताज़े ताज़े तुरंत जो है बढ़ियाँ लगेंगे हाँ क्योंकि बताए के धूप के हिसाब से देखा जाए तो धूप इस समय हो रही है तो सारे फूल जो है वो हो जाएंगे हम फूलों का जो है वही रखेंगे की दोपहर वही बारह बजे मंगाएंगे ठीक है और हाँ हाँ हाँ हाँ हम हम हाँ हाँ हम वर्करों को रखेंगे साथ में हम भी जो है मतलब जो ठीक है तो काम तो मतलब टाइम से देंगे जो है आपको नौ बजे रेडी देना है हाँ ठीक है मैम ठीक है जो है हैं